भारतांत भलायकेच्या मळार खूब सुदारणां केल्लीं दिश्टी पडटा तरी पूण थोड्यां सुवातींचेर तो आजुनूय फाटी आसा अशें दिसून येता बऱ्या दोतोरांचो प्रमाण तितलें चड दिसून येना चडशे दोतोर भारतांत शिकून दुसऱ्या राज्यांनी आपलें फुडलें शिक्षण पुराय करपाक वतात त्या खातीर बऱ्या दोतोरांचो उणाव हांगा आसता तशेंच दुयेंसां विशयांची सारकी म्हायती दोतोरां कडेन आसना हाचे बरेचशें कारण आसपाक शकता तशींच दुसरी दुसरी साधना आनी सुविधा जी परदेशांत आमकां दिसून येतात तांचो उणाव भारतांत आसा अशें दिसपाक येता भारतांत ही लोकसंख्या चड आशिल्ल्यान हांगा साधनां आनी सुविधांचो खूब उपयोग करपाक जाय पूण चड लोकसंख्या आशिल्ल्या कारणाक हो उणाव हांगा दिसून येता